اسکول میں پہلے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کروائی جاتی ہیں پھر انہیں کلا کروائے جاتے ہیں ان سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جس سے انہیں جو بھی کام دییے جائیں وہ آسانی سے کر پائیں اور انہیں بنانے میں کوئی دقت نہ ہو اور پہلے ان لوگوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کروایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اسی طریقے سے ان لوگوں کو آرٹ سکھائی جاتی ہے بچوں کو چھاتروں کو آرٹ سکھائی جاتی ہے اور وہ آسانی سے کر پاتے ہیں میرے بچپن سے جو بھی یاد ہے میں ایک بار اسکول کمپٹیشن میں گئی تھی وہ آرٹس کے کمپٹیشن تھا اور مجھے سیریسئلی ڈرائنگ بنانی نہیں آتی تھی تو میری ٹیچر نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے ڈرائنگ بنوائی تھی انہوں نے بہت ہی ایزلی مجھ سے ایک گڑیا بنوا دی تھی جو بہت ہی ایزلی بن گئی تھی انہوں نے گولا گولا کرا اور وہ گڑیا بن گئی تھی اور میں بچپن میں ناؤ وغیرہ بھی اڑاتی تھی ناؤ پانی میں اڑاتی تھی جب بارش ہوتی تھی تو میں ناؤ بنا لیتی تھی وہ بھی ایک آرٹس کا ہی ہوتا میم سکھاتی تھیں کہ ایسے پیپر کو کرو ایسے پیپر کو فولڈ کرو تو میرے کو ناؤ بنانی آ گئی تھی پھر بارش میں میں جب بھی کھیلتی تھی تو میں بارش میں بارش آتی تھی تو میں ناؤ کو بہاتی تھی